ہیلو جی کون نام بتائیں گے آپ اپنا ایک منٹ رکیے ذرا دیکھتے ہیں جی جی جی ہاں بتائیے ابھی تو نہیں سلی گو جی جی میں نے کہا تھا اور میں نے اس کا بتایا بھی تھا کہ مل جائے گا لیکن ہمارا کاریگر اس وقت ہے نہیں اور وہ چلا گیا ہے اور اس وجہ سے ہمارے پاس کام زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے آپ کی رہ گئی یار میں کب منع کر رہا ہوں آپ کو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے دی تھی لیکن اب کاریگر ںہیں تو میں کس سے سلواؤں میرے پاس کام میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں لیکن آپ میری بھی مجبوری سمجھیے اب کاریگر نہیں ہے میں تو سلتا نہیں ہوں میں صرف کٹنگ کرتا ہوں کاریگر ہے نہیں جب کاریگر آئے گا اور میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے وہ آئے تو میں اس کو کام دوں آپ ایسا کرئیے آپ دو دن اور رک ویٹ کر لیجیے میں آپ کا کام کروا دوں گا چاہے بھلے ہی مجھے کسی اور سے کروانا پڑے دو دن کا وقت اور دیجیے مجھے جی جی بالکل پکا میں نہیں ہوا تو کسی اور سے کروا کے دے دوں گا جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک